भनसाघरमे जे खाना बनै छै तऽ हमरासबके तऽ खाना जे बनाएल जाइ छै तऽ ओहिमे खानाके बगलमे जे होइ छै कि कहल जाइ छै ओकरा आइकाल्हिके हमरसबके भाषामे कहल जाइ छै जे ओ डिब्बी सनके रहै छै उजरा कलरके तऽ ओकरासँ घेरि लछमन रेखा

उपरमे राखि देबाके चाही ई नहि कि जहिं तहिं छोड़ि देबाके चाही उघारे ओहिसँ होइ छै जे ईसब घुसि जाइ छै प्लसमे ओ कि कहै छै डी डी टी फिनाइल एकरासबके छिड़काव करैसँ हमरा अहाँके अगल बगलके दूर दूर तक ईसब कीटाणु या नाशक चीज ओसब चीज नहि आएत एहिमे

सेफ करैके दुआरे आओर शौचालयमे तऽ डी डी टी फिनाइल एकरे सबके प्रयोग होइ छै तऽ इएहसब प्रयोग कएल जाइ छै ओ कि कहै छी आब आइकाल्हि तऽ आबि गेलै हँ हारपिकके दुनिआ तऽ हारपिको बहुत किछु आदमी यूज करै छै जे ओ शौचालयमे ई नहि जे भनसाघरमे करै छै हँ ठीक अइ